अॼु असांखे ख़बर आहे त हिन ज़माने में पढ़ाई लिखाई केतिरी ज़रूरी आहे अॻे पढ़ाई खे एतिरो महत्व न ॾिबो हाणे केतिरा वॾा स्कूल कोचिंग क्लासिस खुली रहिया आहिनि केतिरा कोचिंग क्लास मां असां बैंक डॉक्टर इंजीनियर टीचिंग कोर्स करे पंहिंजे देश जो नालो रोशन करे रहिया आहियूं जिअं क्रिस्टी क्लास जे ऐस जी टी पदमा सोनम वॾा वॾा क्लासिस खुली रहिया आहिनि इथे गोवर्नमेंट स्कूल में बि सुठी पढ़ाई कराईंदा आहिनि ऐं कंप्यूटर सांइस लैब जी बि सहूलियतूं आहिनि हाणे जी पीढी पढ़ाई करे पंहिंजे देश जो नालो रोशन त करे थो पर ॿिए देश में बि वञी पंहिंजो नालो रोशन करे थो